हम यदि ऑफिस मे काज कऽ रहल छी आर हमरा पता नहि कि आइ ऑफिस के इन्चार्ज आबऽ बला छथिन तऽ आब किछु किछु तऽ लोकके गलती होए गेल रहै छै ई थोड़बै होइ छै कियाकि ओहो तऽ आदमिये ने छियै भाइ मशीन तऽ नहि छै जे गलती नहि हेतै बात के तऽ मतलब आब की कहुँ अगर इन्चार्ज आबि गेलै तऽ लोककेॅं तऽ नौकरी छुटऽ के